आमचो आमदार म्हणल्यार रोमयो तोवडकर सभापती जालो थंयच्यान आमचें कितें कितें रस्ते आनी कितल्यो फॅसिलीटीज म्हणल्यार बायलांक पयशे येनासले ते पयशे येवपाक लागले

पंच जालो ताणें आमचें उदकाचें उदक रस्ते हें ताणें हें आमच्या गांवांत करून दिता म्हूण सांगिल्लें तें केलें बी तें आतां जर लायट जर आमची चालू जायना हें सांगलें म्हणटकच आमच्या आमदाराक फोन केल्यार पुरो तो रोकडो तें गॉमँटाक तांकां सांगता हय आनी सरपंचाक बी फोन केल्यार तो केन्ना ना म्हणना हय पंच तर आमचें सदांच सारकें उत्ता सांगल्यार पुरो फोन केल्या पुरो